हेलो हम निखिल झा बजै छी रुपौली सऽ हम हम अर्थशास्त्रके पूरा हमरा अहाँ ज्ञान दऽ दैतहुॅं किएए अहीँके नाम हमरा कहलथि हेँ तैं हँ जी जी

हँ हँ लोक कहै छै आ आर्थिक स्थिति दुआरे हँ एकर कनि हमरा कनि ज्ञान दऽ दैतहुॅं नहि तऽ बैसके कैगो बिजनेस जे करैए एकर अथीके जेना ई बताबू खेत हँ

नहि नहि हँ बरसात

जी जी जी

जी

जी हँ जी जी हँ

हँ हॅं हँ

ओऽ

मतलब अहीँके कोइ कह हमरे कोइ कहने छलै तैं हिनके से सम्पर्क करू सब टा अहाँके ज्ञान दऽ देताह सबटा चीज बुद्धि बता देताह सब जी जी

हँ हॅं हँ हँ हँ सएह ने तऽ हमरा लोके कहलक कि बुझलहुॅं ने अहाँ से सम्पर्क करब ने ई बहुत बारीक लोक छथि सबके ज्ञान रखने छथि ई अहाँके बता देताह से गप्प ठीक ठीक आओर तऽ ई जानकारि लै छी जाहिमे आमदनी बेसी होयत हेँ आ कम लगतामे बेसी आमदनी हेबाके चाही जी जी

ओऽ हँ हँ

ओऽ

ओऽ

हँ हँ

अहाँ नहि कहने छलहुॅं एतऽ माटिके जञ्चै लै अबैए हेँ ई केना हमरा माटिके जी हँ भेटैए जी

हँ हँ

ओऽ

हुँ

ओऽ

ओ नहि तैं तऽ लोक लै छलै अहाँके नाम हिनका लग जायब ने ई अपने जेना ज्ञान दऽ देताह की बुझलिए तैं हम असलमे अहाँ सऽ विचार पुछै छी मुद्दा ई अछि कम खरचामे लागत कम आऔत लोकोके फायदा होन हमरो किछु फायदा होयत से हँ हँ हँ हँ हँ एक टा ई लोक कहने की छलै बुझलिए ओलक खेती करब एहिमे फायदा बेसी ओऽ

तहन ई नहि होयत ई जे एक टा ई कहु पान बिकाइत अपना सबमे जँ हम खेती केओ लेब पान बिकाइत से कहु ओऽ जी जी जी जी जी

ओऽ ओऽ ओऽ नै यहए ई भेल नै एक टा एक टा अहाँ ई कैह देलौँ नीक एतऽ ई ओल नै हैत अइमे बलुआहे माइटमे हैत ओल से हम बुझलौँ हेँ आ पान अहाँ

ओऽ

ओऽ हँ यएह अहाँके ई ओऽ ठीक ठीक प्रणाम सर प्रणाम ठीक अछि